जियां कि अस मन्दर जन्ने आं ते अस दिक्खनें आ कि लेग भगवान दे उप्पर देवी देवतें दे उप्पर फुल्ल चाढ़दे न दुद्द चाड़दे न कोई बी चीज़ ऐ मीं लगदा ऐ कि जेह्ड़े बाह्र मन्दरें दे बाह्र जेह्ड़े भुक्खे दे मंगनें आह्ले बैठे दे होंदे न पर जेह्ड़े जानवर बैठे दे न मंगनें आह्ले ते चलो मंगी सकदे न पर जेह्ड़े बेजुवान जानवर न ओह् ते मंगी बी नी सकदा पर असें एह् चीज़ जरूर असें अपनी जिन्दगी च दिक्खनी चाही दी कि इक अपना हर घरों इक बंदा इक जानवर आस्तै रोज़ दा भामें दा जियां साढ़े इक धर्म आखदा कि पैह्ली पैह्लै फुल्का जेह्ड़ा होंदा ऐ ओह् गां दा होंदा ऐ ते रातीं जेह्ड़ा लास्ट फुल्का होंदा ओह् कुत्ते दा होंदा ऐ क्यों बनाई दियां न एह् चीज़ां क्योंकि जियां अस कीड़ें गी आटा पान्ने होन्ने आं एह् क्यों चीज़ां बनाई दियां न कि के एह् गल्ल ऐ सरदार न जेह्ड़े ओह् लंगर लांदे न ओह् इंसानें गी लंगर खलांदे न लेकिन साढ़ा जेह्ड़ी हिन्दू धर्म ऐ ओह् आखदा ऐ कि बेजुवानें गी लंगर लाओ एह् केह् लंगर ऐ इयै ते चीज़ां नै सारियां कि जेह्ड़ा जानवर ऐ उसी बी दिक्खो सिर्फ मन्दरें च दुध्द नी चाढ़ो एह् बी दिक्खो कि कोई बाह्र कोई तुहानू पशू पक्षी दिखदे न अस जियां छत्त उप्पर बाजरा पाई औने आं पक्षियें आस्तै मतलव कि चावल रक्खी ओड़नें आं जां फुल्का पाई ओड़ेआ गायें गी देई ओड़ेआ जियां अस दिन्नें आं आखदे कि पेड़ा बी नी पाना चाही दा ऐ मतलव कच्चा नी देनी चीज़ पक्के दा फुल्का तुस देओ बनाईयै कुत्ते जेह्ड़े न उनें गी देओ फीड पाओ चौल पाओ ब्रैड लेईयै पाओ कुश ना कुश जियां लोग बंदरें गी तनां दिंदे न इयां जो बी एह् केह् करदा ऐ मतलव जानवर जेह्ड़ा ऐ बेजुवान ऐ इसी देनें कन्नैं साढ़े कष्ट मिटदे न क्यों क्योंकि तुस इक ऐसे चीज़ गी देआ दे ओ जेह्ड़ा मंगा दा नी ऐ तोआड़े कोला दा बट्ट जेह्ड़ी ओह्दी जरूरत ऐ उसी तुस अपनें आप पूरी करा दे ओ एह् बौह्त बड्डी गल्ल ऐ लोग आखदे ना कि भगवान खुश करो ते दान पेटियें च पाओ एह्दे कन्नैं तोआनू भगवान नी मंगा दा तुआढ़े कोला दा कि तुस सौ रपेआ मीं दान जां पंज सौ रपेआ देओ लेकिन जेह्ड़े बाह्र बैठे दे न मंगनें आह्ले उनेंगी देईयै दिक्खो तुस कि किन्ना पुन्न मिलग तुसोें गी उस चीज़ कन्नैं ते मीं इयां लगदा ऐ कि सिर्फ मन्दरें चाड़नें कन्नैं कुश नी होनां कि जेह्ड़ा तुस गां गी पाओ ते बाकियें गी देओ ते ओह्दा तुहानू बड़ा बैनिफिट ऐ बाकी गां दा तोआनू पता ऐ कि अस आखनें गौ माता ते आखदे कि पता नी किन्ना करोड़ देवता साढ़ी गां च बसदा ऐ ते आखदे कि छड़ा गां दे सिर पर हत्थ फेरनें कन्नैं आखदे तुआढ़े किन्नें दोश मिटदे न ते गां गी जेह्ड़ा अस पान्नें होन्ने आं जियां कदैं दिन बार होए दे अस उसी गां गी कुश ना कुश देई ओड़नें आं खाने बास्तै चारा दिन्ने आं जां कुश बी पर इयां बी देनां चाही दा ऐ जरूरी नी ऐ कि दिन बार दिक्खियै गै पाना ऐ जानवर ऐ तुस उसी खलाओ जनवरें गी इयां बी देओ इक अच्छी गल्ल ऐ कुसेंगी अपनें घरों ओएह् अपनी बरकत दी गल्ल होंदी ऐ कि अपनें घरों कड्डियै कोई चीज़ कुसे होर गी बी देआ दे ओ सिर्फ अपनां अपनां खाना नी सोचनां होंदा कि छड़ा अपनें आस्तै कमाया आपें गै खाद्धा दे अपनें आस्तै गै लेआंदा एह् दुनियां करा दी ऐ अगर हर घरों मि लगदा ऐ कि इक अड़ाप्शन करियै चलनां अड़ाप्शन एह् नी ऐ कि तुसें चुक्कियै घर लेई जानियां गां एह् नी ऐ बय जां कुश कुत्ता गै चुक्कियै लेई जाना ऐ अड़ाप्शन दा मतलव एह् बी ऐ कि तुसें सोची लेआ कि रोज़ दा इक गां गी दां कुत्ते गी जां कुसे बी जानवरें गी में अपनें घरों कुश ना कुश कड्ढियै देना गै ऐ खानें आस्तै ओह्दे कन्नैं केह् ऐ इक सोशल सर्विस बी ऐ ते भगवान बी दिक्खा दा ऐ तुस इक अच्छे पुन्न कमा दे ओ ते एह् मिगी लगदा ऐ कि एह् चीज़ करनी चाही दी ऐ ते गां गी जनर्लि अस पान्नें होनें आं जियां कि आखदे ना तुला कराई जन्मदिन आह्ले दिन जियां गौ आश्रम गौ शाला चली गे